सबसे पहले मैंने गाना स्कूल में गाया था जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था पहले क्या था कि मैं घर में ऐसे ही गाने गुनगुनाया करता था टी वी पर जो गाने आते थे वही गा लिया करता था बाथरूम में गाना गा लिया तो करता था फिर मुझे स्कूल में नाम पुकारा गया कि कोई बच्चा पंद्रह अगस्त या छब्बीस जनवरी पर देशभक्ति गाना गाना चाहता है तो वह अपना नाम दर्ज कराए मैंने डरते डरते मैंने अपना नाम तो लिखा दिया पर मुझे बहुत डर था कि क्या मैं गाना गा पाऊँगा कि नहीं फिर मैंने छब्बीस जनवरी पर गाना गाया गाना गाया तो गाना इतना अच्छा था लेकिन कुछ डर था मेरे अंदर जिसके वजह से मैं बहुत अच्छे से नहीं गा पाया पर मेरे मन में था कि मैं गाना अच्छा गा पा गा पाऊँगा फिर मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहा अगली बार जब अगले साल गाने का नम्बर आया तब फिर मैंने अपना नाम लिखाया और फिर मैंने गाना गया तो मैंने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दिया जिससे सभी लोगों को पसंद भी आया मेरा गाना फिर मेरे अंदर एक अलग सी अनुभूति हुई कि मैं गाना गा सकता हूँ मैं एक सिंगर बन सकता हूँ फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ढोलक तबले पर गाना गाना शुरू किया मुझे म्यूज़िक पर गाना गाना अच्छा लगने लगा अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है अब मैं करोके पर गाने गाता हूँ और गाना गाने से ना मुझे काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है आनंद की अनुभूति होती है और बड़ा ही सुख प्राप्त होता है जब मैं गाना गाता हूँ अब तक मैंने लगभग सौ से सवा सौ गाने गा चुका होऊँगा और सभी के सभी मैंने फेसबुक पर अपलोड भी किए हुए हैं और अब मैं उन गानों को फ्री टाइम में भी दी नहीं गा पाता हूँ तो उन्हीं गानों को मैं सुनता हूँ तो वह गाने मुझे उन गानों से भी अच्छे लगते हैं जो रियल में डब किए हुए गाने हैं उनसे ज़्यादा अच्छे मुझे ख़ुद के ही गाने गाए हुए लगते हैं